क्योंकि मीं ट्रैवलिंग या घूमना फिरना देश दे अलग अलग हिस्सें च जाना या विदेश धोड़ी जाना इ'न्ना ज़्यादा पसंद ऐ एह् मेर हर बेल्लै दा फेवरेट कम्म ऐ ते में ओह्दे च कोई सीज़न निं दिखदी अऽ ऐसा कोई खास सीज़न निं ऐ जेह्दे च के में सिर्फ जाना पसंद करनी आं में हर सीज़न च अलग अलग जगहें उप्पर जाना जेह्ड़ा ऐ ओह् बहुत पसंद करनी आं हून ओह् डिपैंड करदा ऐ कि में केह्ड़ी एरिया ते केह्ड़ी थांह् पर जा करदी आं जेह्ड़ी जगह् में जा करदी आं ओह्दे लेई जेह्ड़ा सबतों बेस्ट सीज़न होंदा ऐ में उत्थै जाना पसंद करनी आं अऽ ज़्यादातर मेरा एह् मानना ऐ क्योंकि में बहुत ज्यादा इंडिया या इंडिया दे बाह्र ट्रैवल करी चुकी दी आं ते में अपनी ट्रैवलिंग दा एह् सिक्ख ऐ कि तु'हेंई कदें बी उ'स सीज़न या उ'स टाईम नेईं जाना चाहिदा जिस टाईम चांसिज़ न कि पूरे वर्ल्ड या इंडिया दे लोक वी उद्धर ट्रैवल करा करदे न क्योंकि फिर तु'सें गी कदें बी उ'स जगह् दा अऽ पूरे हद्द तक्क जेह्ड़ा मज़ा ऐ ओह् नेईं चुक्की पाना जि'यां कि में अगर हिमाचल दी गल्ल करां लोग हिमाचल बड़ा ज़्यादा जाना पसंद करदे न मगर ज़्यादातर लोग हिमाचल जंदे न गर्मियें च तां कि इत्थूं दी गर्मियें दा उ'नें गी थोह्ड़ी जेही राह्त मिली सकै मगर अगर तुस गर्मियें च हिमाचल जंदे ओ ते तुसें ई बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जॉम तुसें ई बहुत ज़्यादा मैंह्गाई ते तुसें ई बहुत ज़्यादा अदर दिक्कतें दा जेह्ड़ा सामना करना पौंदा ऐ

जि'यां पिच्छै जेही हून में बाल्ली गेदी ही इंडोनेशिया च ओह् में अपने पति कन्नै गेदी ही ते उत्थै जेह्ड़ा ऐ में उत्थै दा कल्चर उद्धर दे लोग जि'य़ां उद्धर दा कल्चल पूरा साढ़े साउथ इंडिया कन्नै मैच करदा ऐ उद्धर दे जेह्ड़े अऽ गॉड गॉड्डैसिज़ या भगवान न ओह् पूरे साउथ इंडियन भगवानें आह्ले लेखा पूज्जे जंदे न उद्धर दे हिंदू जेह्ड़े न ओह् बी साढ़े फेस्टिवल्ज़ आह्ले लेखा अपने फेस्टिवल्ज़ जेह्ड़े न ओह् मनाए करदे न तेऽ इ'यां गै में अगर गल्ल करां इंडिया दी जि'यां कश्मीर दी गल्ल करनी आं में ज़्यादातर अस मन्नने आं कि कश्मीर असें गर्मियें च जाना चाहिदा क्योंकि उत्थै बड़ी हरियाली होंदी ऐ उ'स सीज़न च या बहुत ज़्यादा अऽ ग्रीनरी ते पानी जेह्ड़ा ऐ ओह् अ'हेंई लभदा ऐ लेकिन अगर में पर्टीकूलर्ली गल्ल करां ते में पिछले साल कश्मीर गेई ही सैपटेंबर ते अक्टूबर च

सेवें दी ब्हार सेव जेह्ड़े न उं'दी खेती होआ दी ही हर जगह् सेवें दी खुश्बू फैली दी ही अखरोट जेह्ड़े हे ओह् उतरा करदे हे में पैह्ली दिक्खेआ जे अखरोट जेह्ड़े न ओह् हरे छिलके दे अंदरा कड्डे जंदे न ते अगर में गर्मियें च कश्मीर जंदी ते शायद में उ'स अ चीज़ गी एक्सपीरियेंस जेह्ड़ा ऐ ओह् घट्ट करी पांदी

ज़्यादातर लोग गर्मियें च हरिद्वार जाना पसंद करदे न लेकिन जि'न्ने बारी बी अस हरिद्वार गे आं गर्मियें च असें ई बहुत ज़्यादा गंदगी बहुत ज़्यादा रश बहुत ज़्यादा होर दिक्कतें दा सामना करना पेआ ऐ ते अस हमेशा

ओह् चुक्कियै आह्न्नी सकै ते मेरे आस्तै कोई खास सीज़न निं ऐ कि में इस सीज़न च गै ट्रैवल करन जाना ऐ मीं जिस टाईम मन करदा ऐ स्पैशली उ'स टाईम जिस टाईम रश घट्ट होए गा उ'स्स टाईम में जाना पसंद करनी आं हून में इक म्हीना पैह्ले मैकलोटगंज गेई ही दिक्खेआ जा ते मार्च म्हीने मैकलोटगंज बड़ा घट्ट रश होंदा ऐ की के ज़्यादातर लोक जेह्ड़े न ओह् मई जून गै आना पसंद करदे न गर्मियें च

इस्सै करियै मेरे लेई कोई खास मौसम नेईं बने दा जेह्दे च में सफर या ट्रैवल करनी आं में अलग अलग हिस्सें च अलग अलग टाईम जेह्ड़ा ऐ ओह् ट्रैवलिंग करनी आं